हमरा सबके क्षेत्रमे अखन रियल मी रेडमी ओप्पो विवो आओर आइ फोन कऽ ब्रांड चलि रहल अछि जेकर खूब बिक्री भऽ रहल अछि आओर लोक ओहिसँ संतुष्ट अछि ओ फोन यूज कऽ कऽ सब अपन संतुष्ट अछि ओना हमहुँ रियल मीके फोन यूज करै छी आओर बहुते गोटा छै जे ओप्पो विवो कऽ फोन यूज कऽ रहल अइछ और हमरा लगन अखन फोन रियल मी अइछ